हमरसबके गाँवमे पहिने कते रहै छलैया अरीकोच बाड़िये झाड़िये कऽले पर आब तऽ एकदम छैहे नहि कतौ किछु हँ पहिले खमहाउर होइ छलैया कतौ देखै छलिया तऽ हे देखियौ कनीटा पातर गाछ छै ओहिमे बड़काटा खमहाउर निकलै छलैया आब तऽ गाछ देखै छियै बढ़िऑं रहै छै आ खमहाउर रहिते नहि छै जड़ि मे हँ सएह सब रहै छै अखन की लोक करतै सबटा अपन सबके भोजन मे तिलकोर पत्ता से देखै छलिया पहिले कते टाट पर रहै छलै हरियर हरियर अखन एकौटा कतौ रहिते नहि छै खोजियौ तैयो नहि भेटत जहिना अरीकोच गेलै तहिना तिलकोरो गेलै आ खमहरुआ तऽ चैले गेलै आ ओल तऽ बुझाइते नहि छै कतौ आब मिथले मे नहि कतौ छै तेहने बुझाइ छै हँ सएह भऽ गेल छै लोक की करतै